میں نے ایک انڈیکشن منگایا تھا جو بہت ہی زیادہ خراب آیا ہے میں اسے چلاتی ہوں تو وہ بالکل بھی نہیں چل پاتا ہے اور مجھے اسے چلانے میں اتنی اتنی دیر لگ جاتی ہے اور میرا کھانا بھی نہیں بن پاتا اس کی وجہ سے اس کی کوالیٹی اتنی بےکار آئی ہے بہت ہی زیادہ وہ اتنا بےکار ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں مجھے سب لوگوں سے اتنی ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ میں نے وہ کیوں منگایا تھا مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا وہ بہت ہی بے کار آیا ہے اس کی کوالیٹی تو اتنی گندی ہے اس کا کلر بھی وہ نہیں آیا جو میں نے منگایا تھا وہ بالکل صحیح سے نہیں چلتا ہے اور مجھے اس سے بہت دقت ہوتی ہے آپ لوگ کبھی بھی کوئی سامان ٹھیک سے نہیں بھیجتے ہو مجھے بےکار لگتا ہے وہ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی سے ایسا وہ نہ بھیجیں جس سے کہ دوسرے انسان کو پریشانی ہو آپ یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بہت برا ہے اس کی کوالیٹی بہت ہی زیادہ بےکار ہے